आङो सिगां समाव आंनि न'नि खाथिनि दै बिमायाव जेब्ला आङो फुं समावहाय बेरायनो थांदोंमोन अब्ला बे दैयावहाय बारल'बाय थानाय दैनि आवासखौ आङो खोनादोंमोन अब्ला आङो दै फारसे नायहरदोंमोन आरो बे समाव आङो जेबो नुहरनाय जायाखैमोन आरो दसेनि उनाव आरो बे ना गिदिरनि बारज्ल'नायखौ आङो दैनि सोदोबखौ जेब्ला आं खोनाबावो अब्ला आङो मोजां थाल लानानै दैनि फारसे नायहरो अब्ला आङो नाखौ नुहरो आरो आङो गोख्रैनो दै फारसे खारलाङो आरो दै जिङाव थानानै जेब्ला आङो नाइयो अब्ला आङो दै दै सिङाव आङो मासे गिदिर ना बेखौ नुनो मोनदों आरो बे नाया बारलिमोन आरो बे बारलि नाखौ आङो माब्रै मोनगोन आंनि गोसोयावहाय उसु खुथु जादों बे नाखौ मोनगोन ना मोना आंनि गोसोयावहाय मोनसे सोंथि फैदोंमोन आरो बेखौ मोनसे गोसोयाव दाद लानानै दैयाव ओंखारनानै दोम थानानै आङो बे नाखौ आखाय फारनैजों हमखांनानै बोरियाव गारखोयो आरो बे नाया बोरियावहाय थाहैयो अब्ला आङो नुबायजे मासे गिदिर ना बेखौ नुबाय आरो आंनि गोसोयावहाय बे नाखौ गारखोनो मोन्नानै आंनि गोसोयाव जोबोद रंजानाय आरो फुरथि आङो मोनदों आरो बे नाखौ आङो माब्रै न'आव लांनानै आङो दिनथिहैनो हागोन आरो रंजाहोनाय आं लाबोनो हागोन बेखौ आंनि गोसोयाव सान्नाय दङमोन आरो बेबादि सान्नाय लेखायै आङो बे बारलि नाखौ आङो गनाव हालथि थुनानै आङो फाफ्लि फारसे बान्नानै आङो न' फारसे लाबोदों आरो न'आव लाबोनायावहाय जेब्ला न'नि मानसिफ्रा नुयो अब्ला न'नि मानसिफ्राबो रंजानाय मोनदों आरो रंजानायजों बे ना बारलिखौ गोदानानै आंनि नखरा बेबादिनो जादों